गल्ल करचै अगर अस अपने जम्मू दी ते इत्थूं द जेह्ड़ी संस्कृति ऐ ओह् ओह्दे बारै च गल्ल करने आं इत्थूं दे जेह्ड़े बर्त मनांदे न जां जेह्ड़े ध्यार मनांदे न इत्थूं दे बड़े गै रली मिलियै मनांदे न सारे अज्ज अस गल्ल करने आं जि'यां कि इत्थूं दे रीति रवाज़ दी इत्थै जेह्ड़ा रीति रवाज़ ऐ ते ओह् सभनें कोला बक्खरा ऐ ते इत्थूं दी जेह्ड़ी बोल्ली ऐ ओह् हर बंदा ते नेईं बोल्ली सकदा पर जेह्ड़ा बी इसी बोलना चाह्ग जेह्ड़ा बी इसी बोलदा ऐ बड़ी गै शैल तरीके कन्नै ते बड़े गै ढंगै कन्नै बोलदा ऐ ते इत्थूं दे जेह्ड़े रीति रवाज़ दी गल्ल करचै इत्थूं दे जेह्ड़े मेल न ओह् पजामा कुर्ता ते कमर पर चुन्नी बनदे न ते जेह्ड़ी कुड़ियां न ओह् पजामा कुर्ता ते चुन्नी घोटै आह्ली लेइयै ते बड़े गै शैल लगदे न ते अज्ज गल्ल करने आं इत्थूं दे जेह्ड़े ध्यार न जियां कि बर्त बनांदे जां प्ही दिवाली बनांदे लोह्ड़ी बनांदे ते हर ध्यार दा अपना गै मज़ा ऐ ते हर ध्यार बिच अलग अलग तरीके कन्नै बनाया जंदा एह् उसदे बिच जिन्ने बी हर लोक शामिल होंदे न हर धर्म दे लोक शामल कीते जंदे न खुशी कन्नै मनाया जंदा ते इत्थूं दी गल्ल करचै अगर अस जि'यां होर देश न ते उं'दे कोला बक्खरा ऐ ते इस एह् देश जह्ड़ा अपनी गै बोल्ली कन्नै जानेआ जंदा जि'यां कि डोगरा देस ऐ ते डोगरी कन्नै गै जानेआ जंदा ऐ डोगरी ऐसी बोल्ली ऐ जेह्दे बोल सुनियै सारें दा मन खुश होई जंदा जि'यां कि डोगरी शब्द गै ऐसा ऐ कि जिसी सुनने कन्नै मनै गी खुशी प्रदान होंदी ऐ ते हर बंदा खुशी खुशी इस गी सुनदा ते जेह्ड़े इसदे बोल न ओह् इन्ने खंड मिट्ठे न कि सुनने आह्ला बी मग्न होइयै सुनदा ऐ